जैसे कि पहिलेके जमाना जमानामे दोसर टाइपके अभीके जमाना दोसर टाइपके अभी मोबाइलपर प्रचार हो जाइ छै और व्हाटसपपर उहो हो जाइ छै आओर पेपर परो छपे छै आओर पोस्टरपरो दऽ दै छै ई सभमे सँ जे ई सभमे सँ जे प्रचार हो जाइ छै जे कहुँ कुछौ दोकान बैठले दोकान खोलले है एना कऽके हो जाइ छै आओर